जेह्ड़ी मेरी सभनी शा शैल गेम ऐ ओह् मिगी लगदी ऐ जरा उसी केह् आखदे केह् आखदे इयां मतलव कि शुपन शुपाई मिकी सभनी कोला शैल लगदी ठीक ऐ सब्भने गै शैल लगदे इयां सारियां गै मिगी जेह्ड़े खेल न शैल लगदे इयां कोई अक्खो भाई कोई अग्गै पिच्छैं इयां कोई इयां कोई खराब ओह् खराब इयां नेंई ऐ मेरे बिच मिगी सारे गै शैल लगदे न मतलव की इयां कोई बी होइया जियां कब्बडी कब्बडी होई रैसलिंग रुसलिंग होई एह् सारे मिगी शैल लगदे इयां जियां किसे चीजे बिच्च न ओह् नेंई ऐं एह्दे बिच्च इयां मतलव मिगी सारियां चीजां शैल लगदियां जियां शप्पन शपाई होई एह्दे बिच्च मज़ा औंदा स्हानू अस पता केह् करने होन्ने एह्दे बिच्च अऊं आक्खनी होन्नी सारें बच्चेंई जाओ शप्पी जाओ ते में तुसें तुप्पना में फ्ही आक्खना इक दो त्रै चार पंज छे सत्त अट्ठ नौं दस्स इयां में बोलना ठीक ऐ मतलव में इंदै कन्नै दस गिने फ्ही मैं थोआढ़े कोला गै इयां दस गिनने इक दो त्रै चार पंज करी करियै जाना सारें बिच्च छप्पी दे नै कोई कैनियैं पिच्छें छप्पा दा कोई बैड्डै हेट्ठ छप्पा दा कोई दरवाजै पिच्छें छप्पा दा कोई कोट्ठियै पिच्छें छप्पा कोई कोट्ठे उप्पर छप्पा दा हास्सा औंदा हा ते में में फ्ही जाना में उनेंई तुप्पना पैह्लैं मिगी ओह् लब्भदे गै नेंईं हे इयां बड़ै मुश्कलै बाद लब्भना उनैं अग्गैं पिच्छैं ताहीं तोआहीं बड़ा ओह् करना बड़ै मुश्कलै कन्नै हुंदा इयां उऐ ना आसानी कन्नै बंदा तुप्पी लैंदा छप्पे दे गै बड़ी जगह होंदे फ्ही बस इयां समझी लैओ स्हानू एह् लब्भिया पैह्लैं एह् लब्भिया ओ मन्नन गै नी उनैं आखना ना भाईया असें नी खेलना इयां उआं मीं हास्सा बी औंदा हा व फ्ही केह् करना इयां मतलव कि मज़ा आई जंदा हा पर खेलने दा जियां अस आखदे कि बल्ले बाज्जी और गेंद बाज्जी आहा हा ओह् ते जबर दस्त ही ना मतलव मज़ा आई जंदा हा ओह्दे बिच्च खेलने खूलने दा गेंद बाज्जी और बल्ले बाज्जी बिच्च इयां ओह्दे बिच्च ते बड़ा मज़ा औंदा हा खेलने खूलने दा ते जिसलै गेंद इयां शक्के दे उप्पर शक्का मारना ते उसी केह् आखदे बॉल जानी ओह् अग्गैं

त्रै रन बनाने चार रन बनाने इयां मजा आई जंदा हा उसी रन रून बनानेईं इयां आक्खो कि तुस हुंदी गल्ल कोई खेलने खूलने आह्ली मज़ा आई जंदा हा ओह्दे बिच्च बी मतलव कि इयां बड़ा गै मज़ा औंदा हा सवेरैं जाना असैं रुट्टी शुट्टी खाइयै दे सारैं इयां टीमां टूमां बनानियां कि एह् टीम तेरी एह् मेरी ऐ खलाढ़ी आई जंदे हे खेलने आस्तै फ्ही असें पैह्लैं फ्ही साढ़ी लड़ाई होंदी ही इयां आखदे हे कि नेंई असें पैह्लैं खेलना इक आखदा सा असें पैह्लैं खेलना फ्ही अस सिक्का रक्खदे हे इक सिक्का उप्पर उछालना फ्ही ओह्दा सिक्का जेह्ड़ा आह्ग असें टेल मंग्गी दी होनी इनें हैड्ड मंगे दा होना सिर ते पूंछ मंगी दी होंदी ते फ्ही ओह्दे बिच्च आखना कि असैं एह् मल्ले दा एह् मल्ला फ्ही जेह्ड़ा औंदा फ्ही ओह्दै कन्नै होंदा हा कोई ओह् नी होंदा हा साढ़ै बिच्च आक्खो कि होंदा हा कुछ मतलव होंदा कोई कोई टैंशन टूंशन नी होंदी ही खेलने खूलने दी बड़ा मज़ा औंदा हा खेलने खूलने दा ते होर बी बड़ा कुछ होंदा खेलने खूलने आस्तै ते फिर होर बी बड़ा कुछ होंदा खेलने खूलने आस्तै जियां की होर बी होइये बल्ले बॉज्जी बूज्जी होई असैं खेल्ली लैत्ती ठीक ऐ मतलव सवेरै जाना ते शाम्मी धोड़ी खेल्ली खेल्ली खेल्ली मतलव पूरे दिन खेलदे रौह्ना असैं कोई अग्गैं पिच्छैं सब किश करना होर बी बड़े सारे साढ़े खेल हे जेह्ड़े अस खेलदे हे जियां कि होइया केह्ड़े खेल होंदे हे होर बी बड़े हारे खेल होंदे अग्गैं पिच्छें खेलने होन्ने अस जियां कि शप्पन शपाई इयां होई शून शोआई होई ठीक ऐ शून शोआई बिच्च बी असें केह् करना दौड़ना असैं आक्खना इक दुए आक्खना पकड़ी लै इकी आखना नेंई पकड़ना इक नै ओह् करना इक नै इक नै ओह् करना मतलव कि इक दुए छूह्ना फ्ही इयां मतलव किश साढ़े दो बंदे होंदे हे छूह्ने आस्तै दो बंदें नै छूह्ना ते इक ई आक्खना तूं पकड़ेआं ठीक ऐ इक ई आक्खना तूं पकड़ेआं ते फिर असैं दुऐ बंदै जाना पकड़नै आस्तै फिर इयां करदे करदे इयां मज़ाआई जंदा हा खेलने दा एह्बी अस खेलदे हे मतलव कि मिकी ते अपने बिच्च सारियां जेह्ड़े खेल न सारे गै मिगी पसंद न इयां आक्खो कि कोई ऐरा गैरा खेलना सारे बड़े पसंद हे मिगी मतलव अस सारे गेम खेलने सारे खेल खेलने होन्ने अस शप्पन शपाई बिच्च ते बड़ा मज़ा औंदा हा ना मतलव आक्खने गल्ल ऐ के मतलव इन्ना मज़ा मतलव कि बड़ा मज़ा खेलन खेलदे हे अस ओह् शप्पन शपाई ते होर बी बड़े सारे होंदे जेह्ड़ा उसी केह् आखदे केह्ड़ा खेलदे हे अस ते उसी केह् आखदे ओह् ते होर बी बड़े सारे गेम जेह्ड़े अस खेल खेलने होन्ने अग्गैं पिच्छैं तांही तोआहीं जियां होइया मतलव कि इयां अस होंदा हा अक आक्खने कि असें घर बनाना घर बनाना घर घऱ खेलना ते घर लेआने फ्ही पतरें दे असैं फुल्के बनाने फ्ही असैं मिट्टी दा चु'ल्ला बनाना फ्ही ओह्दै बिच्च असैं अग्ग बालनी इ''यां झूट्ठै मूट्ठै इयां चुल्ली बिच्च अग्ग बालनी ये वो ते इयां बड़ा मज़ा औंदा हा ओह्दे बिच्च बी खेलने आस्तै बी इयां चुल्ली बिच्च अग्ग बालनी फुल्के बनाने झूट्ठे मूट्ठे ते फ्ही असैं देने खाने बास्तै फ्ही होर बी बड़ा किश होंदा हा खेलने आस्तै जेह्ड़ा अस खेलने होन्ने खेल खेलने होन्ने अस ते जेह्दे कन्नै बड़ा मतलव कि बड़े सारे जागत होंदे तां मज़ा औंदा खेलनेंई इयां नेंई औंदा ऐ कोई मता फिर असी केह् आखदे अस खेलने होन्ने तां बी फ्ही होर बी बड़ा किश ऐ जेह्ड़ा अस खेलने होन्ने शप्पन शपाई शून शोआई खलाढ़ी आई खेलदे होर बी बड़ा किश होंदा जेह्ड़ा अस खेलने होन्ने ते एह्दे कन्नै स्हानू मज़ा बी औंदा अग्गै पिच्छै अस खेलदे बी ऐहे होर बी बड़े खेल खेलने होन्ने अस जेह्ड़े होर बी बड़ा शैल अस खेल जेह्ड़े अस खेलने होन्ने इन्ने सारे खेल न शप्पन शपाई इयां बॉल्ली बॉल बी खेलने इयां उड़कने अस बॉल उप्पर अस सुटदे हे ओह् बनांदे हे टूलउसी केह् आखदे ओह्दे च बी अस खेलदे हे शक्के शुक्के मारने ओह्दे बिच्च बी बॉल उप्परे जानी ते इक दुए इयां ते उआं सट लगदे हे बॉल अस गैस कन्नै भरियै लेआंदे हे ते भरियै ते फिर ओह्दै नै खेलना मज़ा आई जंदा हा खेलने बिच्च असें पर होर बी किश उसी केह् आखदे होर बी बड़ा किश खेलने जेह्ड़ा अस बड़ा खेलदे हे अस मतलव कि इन्ना मज़ा आंदा हा साढ़े कन्नै साढ़े जेह्ड़े जेह्ड़े साढ़े फोन इध्दर रक्खिया फोन इध्दर रक्खिया ते उसी केह् आखदे होर बी फिर ओह्दे बाद फ्ही ओह्दे बाद फिर होर बी बड़ाी किश जेह्ड़ा अस खेलदे हे ठीक ऐ फिर तुसें गल्ल सनां के